छठि देखियौ छठि पर्व जे होइए तऽ दू महिना एक महिना पहिनेसँ जोड़ घाटा लोक करैत छै जे पर्व भारी पर्व छियै तऽ ओहिमे जे करऽ धरऽ लागैत छै ने लगिचा जब जाइत छै दू दिन चारि दिन जब रहि जाइत छै तऽ घर अङ्गना कयलक गहूँम कुटलक पिसलक धोलक धोखारलक उखड़ि समाठ जत्ता अपन घर अङ्गना कयलक सभचीज नीप पोछि कए देलक ओकरा नियम निष्ठासँ राखि देलक जे छठि पर्व छियै बाल बच्चा छुबिहऽ नहि ई छियै से बड़ नियम निष्ठासँ चलैत छै पर्व छियै तऽ बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ भेल कुटलक पिसलक खेलक पिलक अपन हेबा पानि हेबा अथी राखलक ओहिठिमन नैवेद्य राखल जाइत छै ईसभसँ खरना होइत छै खरना कयलाक बादमे सुतरि गेल तऽ ठीक छै नहि सुतरल तऽ बजरि गेल दाँतमे तऽ अहाँ हाथ धोइ लिअ उठि कऽ बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर छै अच्छा छठि जब आएल तऽ साँझमे अपन कयलक धयलक घर अङ्गना फेर कयलक अपन डाली सजेलक उजेलक मर मिठाइ खजुरिया पिरुकआ केला फल फूल अनगन्ती होइत छै दैए नहि सकैत छै गरीब कोन आ अमीर कोन ओहिमे सकबे नहि करैत छै जे सकैत छै से अपन करैत छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्नर होइत छै अच्छा आब आबि गेल अहाँकेँ राखीके समय राखीके समय जब आबि गेल तऽ कहलक हँ नहिरासँ जँ खबर एतै तैयो नहि एतै तैयो रक्षाबन्धनमे तऽ बगैर कहलो जेबै करबै भायकेँ भतीजाकेँ राखी बान्है लेल ओहिठिमन जे गेलहुँ तऽ ई खेतै ओ खेतै ननद अयलै बहीन अयलै राखी बान्है लेल भायके अपन खेलक पिलक बान्हलक छेकलक गेल कपड़ा बस्तर लऽ किओ रहल किओ नहि रहल अपन चलि आएल अच्छा जँ चलि आएल तऽ कहलक हमरो ननदि आएल हेतै हमरो बेटी आएल हेतै हम नहि रहब हम चलि जायब भाभी माँ नहि रहबै हम चलि जेबै ठीक छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्नर अपन भायके स्वागत कए लेलक सहि कऽ जाइत छै जा राखी नहि बान्हैत छै ता खाइत नहि छै पर्व तऽ बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्नर भेलै जितिया पर्व जब आबैत छै तब ओहि जितियामे देखियौ एहन नियम निष्ठा जे ओहो कयल जाइत छै जे भरि दिन आ भरि राति कए साँझ भेलै तीन साँझ चारि साँझ ओहो भए जाइए कहियो झिङ्गनी फुला जाइए कहियो नहि फुलाबैए अपन ओठगन करैत छै तऽ सवेरे माने खाए पी लैत छै आ जँ ओठगन नहि लागैत छै तऽ बिना पाँच बजे छओ बजेसँ तऽ पाँच बजे छओ बजेके होइत छै बेटा बेटी बाल बच्चा पति रहैत छै ब्यहुआ स्वामी भेलै सुति कऽ उठू अपन प्रणाम पाति कए लिअ सूरज बाबाकेँ प्रणाम कए लिअ लैट्रीन जाउ ओतयसँ आबू ताहिके बादमे अहाँ स्वामी आ स्वामीके प्रणाम कए लिअ ब्याहुआ स्वामी छियै ओ हाथ पकड़लक ओ पार लगबैवला मालिक छियै ताहिके बादमे देखियौ पर पाबनि तऽ सभचीज भैए गेल छठि फेर आबैए चौड़चन चौड़चन आबैयै तऽ जहिना छठिमे होइए सभ पर्व सभ सभचीज नियम निष्ठा तहिना ओहोमे होइए तीन दिना अहाँकेँ छाँछी पौरल जाइए नियम निष्ठासँ नवका चूल्हा अनलक जरना अनलक अपन बर्तन बासन माँजि धोइ कऽ नहाए सुनाए कऽ पूजा पाठ कए लेलक दही पौरलक ओकरा नियम निष्ठासँ किओ राखलक अलमारीमे किओ राखलक काठवला बक्सामे किओ राखि देलक नीप पोछि कऽ ओसारापर ओसारापर माने रहल भारी रहल छत मकान तऽ अपन सीक टाङ्गैत छै आ छोटका लोककेँ तऽ नहि रहैत छै नियम निष्ठासँ ओ रूममे नीप पोछि कए दैत छै ओहि परके राखि दैत छै अपन ऊपरसँ झाँपि दैत छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्नर जब चौड़चन छठि आएल अथी चौड़चन आएल ओहि चौड़चनमे हाथ उठाओल गेल हाथकेँ देलक उठाए उठाए कऽ साँझ बाती भेल मरर पूजल गेल किनको भए गेल एगो मरर किनको भए गेल दूगो मरर तऽ सासु ससुर जे कए एलैए ओहि नियमसँ अपन चलैए बेटियो पुतोहु बेटी पुतोहुकेँ सीखना चाही बुझना चाही जे आइ सासु केना पर पाबनि केलकैए उएह नियम निष्ठासँ हम करैत छी हमरा की बतायब नैहरोमे देखलियै सासुरोमे देखलियै नैहरमे मायके देखलियै दादीके देखलियै इहोठिमन देखैत छियै सासुकेँ ससुरकेँ जोड़ घटा करैत छै इएह नियमसँ ने हमरो चलऽ पड़तै तऽ हमहूँ अपन सीख लेलहुँ आ ताहिके बादमे आब ई भए गेल तऽ आब अहाँकेँ होली आबैए होली आबैए तऽ ओहोमे जोड़ घटा होइत छै जहिना सभ पर्वमे होइत छै तहिना सभ पर्वमे जोड़ने जाइत छै कोनोमे कम लागल कोनोमे बेशी लागल ओहिमे जब होली जब आबि गेल तऽ ओहोमे कुटलक पिसलक उखड़ि समाठ धोइ धखारि कऽ पुआ आओर बनैलक अपन मर मिठाइ अनलक रङ्ग अबीर आनलक चढ़ चढ़ौआ कए कऽ पानि ढारलक मायकेँ बाल बच्चाकेँ खिया पिया देलक तीन बाजल चारि बाजल तऽ होलीके टाइम आबि गेल रङ्ग अबीर बाल बच्चा लए कऽ माता पिताकेँ भाभीकेँ भाउजकेँ पएर परके दए कऽ प्रणाम पाति कए लेलक ताहिके बादमे चलि देलक होली खेलय लेल रङ्ग लए लेलक अबीर लए लेलक आनक आङ्गन आङ्गन अपन चलि देलक होली खेलय लेल बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर किओ कहलक हँ खेलतै किओ कहलक नहि आब अबेर भए गेलै आब नहि हम आओर खेलब हम रङ्ग रङ्ग जाउ अपन घुरि जाइत छै इएहसभ पर पर्वमे होइत छै आ सभ तऽ बुझले गमले यए तऽ अपन जोड़ घटा करैत छी अपन खर्चा होइत छै बाद बाँकी अहाँकेँ देखियौ रङ्ग अबीर आबैत छै तऽ नव वस्त्रो खरीदल जाइत छै रङ्ग अबीर खेलल जाइत छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्नर होइत छै माछ आयल माँसु आयल उद्घाटन जे होइए से अपन करैत जाइए भरदुतिया जब आबैए राखीके तऽ कहि देलहुँ भरदुतिया जब आबैए तऽ ताहिके बादमे किओ कहलक भाय जे हम नहि जेबहु हम नहि जेबहु नहि बाबू जाइए पड़तहु बहीन छियौ दीदी छियौ कनतहु पापा नहि छौ किया नहि जेबही ई पर्व छियै भाय बहीनके भरदुतिया छियै से भाय बहीनके जा लेने जा किओ खजुरिया पिरुकिया बनयलक किओ मिठाइए लए लेलक बड़कासँ बड़का रहल नहि तऽ मिठाइ लए लेलक आ छोटकासँ छोटका रहल ने तऽ जेहन सकल दू सए अढ़ाइ सएमे बड़ा लए लेलक एको सएवला बड़ा लए लेलक मोटरसाइकिल लेलक आ ओहोसँ जँ रहल जे छोट नीचाँ तऽ इएह साइकिलसँ अपन चलि गेल दीदी लग गेल बहीन लग गेल कए आयल भरदुतिया बड़ सुन्नर बड़ बढ़िआँ पान देलक सुपारी देलक ओकरा चुमयलक उमयलक बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर भाइओ रहल भूखल बहिनो रहल भूखल चौपाठाँ लागैत छै तऽ ईसभ भेलै भाय बहीनके पर्व भाय बहीनके पर्व भेलै मनोरञ्जन भेलै तऽ अपन खेलक पीलक एक मुठ्ठा तहिया बीड़ी चलैत रहै पाँच टा सुपारी चलैत रहै एगारह गो टाका चलैत रहै आ आब जेहन मोटरी देखलक ने तेहन दान कयलक भाय भतीजाके दू सए अढ़ाइ सए तीन सए चारि सए पाँच सए किओ पाँच टूक कपड़े दए देलक आ हमरा अहाँकेँ नहि छै तऽ किछु नहि देलियै बाबू लए ले हैया दस गो टाका